हरि ओम ड्रेस तव्हां ॾिनी हुई हा त कॾहिं ॾिनी हुयव ॾहीं त ॾहीं मार्च ॾिनी हुयव पोइ सिबजी वयी हूंदी सिबजी वयी कहिड़े कहिड़े रंग जी हुई

हा हा हो सिबजी वयी अथव खणण अचां असुल में दीदी हुनमें बटण न मिलिया आहिनि तव्हां ॿिनि ॾींहनि जो टाइम ॾियो हो बटण हुनजा वठी करे मां लॻाए ॾींदीमाव उन लाइ माफ़ी थी घुरियाव जी बटण तव्हांखे ॿिनि ॾींहनि में ॾई छॾिंदमि बटण कल्ह वठी ईंदमि बाज़ारि मां त लॻाए करे ॾींदी मां लेडीज वॻा आहिनि ब्लाउज आहिनि गाउन आहिनि सभु सिबंदी आहियां जी

नाप वठंदमि माप खणी बि अचिजो ओके हा त कपिड़े जी फ़िटिंग जो अलॻि अलॻि थींदो कुझु माप खणी अचिजो जीअं प्लाजो जी अलॻि माप थींदी आहे पैंट जी थोरी अलॻि थी वेंदी माप हा डिजाइन लॻियल रहंदी आहे डिजाइन जहिड़ी तव्हां ॿुधाईंदव ओड़ी डिजाइन सां तव्हांखे फ़िट मिलंदो ब्लाउज ब्लाउज जी अढाई सौ प्लेन जी प्लेन जी ॾेढ सौ हा सिबजी वेंदव पर माप ॾींदव सही माप ॾीजो ॿार जी हा ॿार जी माप वठी वठंदासीं थी वेंदो

जी लहंगो तव्हांखे सिबाए ॾींदासीं सिबजी वेंदो जेका माप तव्हां ॾींदव जी तव्हां अचिजो हिकिड़ो ॿियो बि आहे भाई भैया आहिनि उहो बि सिबदा आहिनि तव्हांखे जंहिंजी सिलाई ज्यादा वणे तव्हां उनखे ॾई छॾिजो माप हो बि वठंदा हिकिड़ो पहिचान में भैया आहिनि हा रवां रवां बि मिली वेंदव त कॉटन में खपेव न नेट ते खपेव हा हा रओ त मिली वेंदो हो त कढ़ियल भरियल रओ खपे न तव्हांखे हा हो भरियल रओ त उओ त पहिरीं तव्हां ऑर्डर ॾींदव तॾहिं ठही पाईंदो जी फ़ॉल बि लॻी वेंदी आहे पीको बि थी वेंदी आहे पैंट शर्ट भैया सिबदा आहिनि जी साम्हूं आहिनि भैया साम्हूं आहिनि

तव्हां पंहिरीं ॾीजो एन टाइम ते न ॾीजो घट में घटि वीह पंजवीह ॾींहं त खपनि न त एतिरा कपिड़ा तयार करण में हा महीनो ॾेई छॾिजो थो उनमें तव्हांखे हा तव्हां टी तारीख़ वठी वठिजो हूं हा तव्हां पंहिंजे ॿार जी ड्रेस हा त पांजे ॿार जी ड्रेस ॾिसी वठिजो अगरि हूअ तव्हांखे सम्झि में अचे त पोइ ॾीजो